हमरा बागवानीके शौक कोना भेल हमर धिया पूता जहन बाग दिस जाइ छलए खेत पथार दिस तऽ हमरे सङ्गी हमरे पित्तीके अथीमे बागवानी लागल हमरा ओहिना पड़ल यए बच्चासभ गामपर कहैत आबय जे ओकरामे केहन आम फड़ल छै लताम फड़ल सभ छै लीची छै आ हम जाइ छै तऽ हमर खेत ओहिना पड़ल यए घूमि कऽ आबि जाइ छी तऽ हमरो ई बातके बड़ ईर्ष्या जागल हमहूँ की केलहुँ तऽ फटाक दऽ गेलहुँ पाँच टा लेबर केलहुँ आठ दिन ओहिपर हत्ता कटबाए माटि दियाए सभचीज कए कऽ दही कटबाए आमके अथी भरबाए कऽ आम लेगेलहुँ ओकरा पटवनके व्यवस्था नहि छल ओहिमे एकटा कुआँ ब खोधि देलियै ओहि कुआँकेँ खुनि कऽ आ तखन एक एक डोल कए कऽ प्रति दिन ओहिमे जल दी तखन ओ गाछ लागल तैआर भेल तखन जखन फड़य लागल तऽ ओकरा मेहनतसँ अपने बाल बच्चा सभ मिलि कऽ ओकरा ओगरलहुँ ओगरि कऽ दू महीना तीन महीना जखन ओ ओगरल भए जाय तखन ओकर फल मीठा भेटय तऽ कोनो काज बिना कष्टे नहि होइ छै जा कोनो चीजके सेवन नहि करबै जा लगेबै नहि जा इन्तजाम नहि करबै ता ओ चीज नहि फल पाबि सकै छी तैँ सभ मिलि कऽ जे जहाँ रही जे जाहिमे छी ताहीमे अपना बागवानीकेँ देखैत सभचीज ओहीमे जँ अहाँके समैआ एखन छै बैगन लगबैके कोबी लगबैके टमाटर लगबैके पालक साग यानि अन्यथा जतेक साग सब्जी सभचीजके ओहिसँ अहाँकेँ एकठाम रहलासँ कनी मनीके सभचीज गृहस्थ परिवारमे सभचीजके अथी देखैत सभ धन्धा लोक एही देहसँ कए लैए सब्जी उपजाए कऽ दू चारि किलो ज्यादा भेल तऽ बेचिओ लेलक तऽ ओहिसँ पैसो भए जाइ छै तऽ दुन्नू चीज होइ छै जे अपनो खाइए आ समाजोमे जे जिनका नहि रहैत छनि तकरो दू चारि जँ उपजाबै छी तऽ बेचि लैत छी तऽ ताहूसँ किछु किछु आमदनी भए जाइ छै तऽ इएह हमरासभकेँ फसल लगबैके एतबी अथी यए